कोंकणी भास म्हळ्यारच आमची मांयभास जावन आसा मराठींत आमी मातृभाशा म्हणटात

पयलो शब्द भुरग्यां कडेन निदान गोंयच्या वाठारांत तरी कोंकणीनच पयलो शब्द आई भुरग्याक शिकयता आनी भुरग्याच्या तोंडांत कोंकणी भास भायर सरता इतलो ह्या संस्कृतायेचो को आनी कोंकणी भाशेचो आनी आमच्या जिवनाचो लागींचो संबंद जावन आसा आता आमची अस्मिताय म्हळीं जाल्यार आमी देवाक गाराणें घालतात तें कोंंकणीतल्यान आमी फुगड्यो म्हणटात त्यो कोंकणींतल्यान आमचें जाण्टेले काणयो सांगताल्यो त्योयी कोंकणींतल्यान त्या काणयाच्यो त्या फुगड्याचो त्या सांगण्याचो त्या गाराण्याचो परिणाम आमच्या काळजां पर्यंत पावतालो हाजी एक गजाल म्हळे म्हणजेच ल्हानशीं गजाल हांव एक शिक्षक म्हाजी पयली अपॉयन्टमेंन्ट ज्या जाग्यार जाल्ली थंय त्या वेळार सेवेंन्टी थ्रींत जाण्टेले काणयो सांगतालें आनी त्यो काणयो ते गायताले ताका गाणी म्हणटाले गाणी

तातूंतल्यान ते महाभारतांतल्यो काणयो रामायणांतल्यो काणयो जमिल्ल्या सगळ्यां लोकांक मुखार गायतालें त्यो आयकून इतली आमची ही कोंकणीची संस्कृताय जी आसा कोंकणीची अस्मिताय जी आसा ही तळां गळांक कशी पाविल्ली आसा हाची प्रचिती म्हाका एकोणशें त्र्याहत्तर ते सत्त्यात्तर मेरेन पळोवपाक सामकेंं लागींच्यान पळोवपाक मेळ्ळीं तें कुणबी समाजाचे आशिल्लें तरीकूय इतलें ज्ञान तेंकां कोणे दिलें ह्या कोंकणी भाशेनच दिलें हाचे म्हाका प्रचिती थंय आयली इतलीं ह्या कोंकणी भाशेंत समाज घडोवपाची आनी ज्यो आमच्यो परंपरा आसात आमची मोठे मोठे जे महाभारत रामायण सारकें ही पुराण कालीन स्थिती आसा ती सगळ्यां पर्यंत पावोवपाची ताकद ह्या कोंकणी भाशेंत आसा हाचे म्हाका तेन्ना प्रत्यक्ष प्रचिती आयली आज आमी जर पळोवपाक वचत जाल्यार कोंकणीतल्यान ह्या मात मायभाशेंतल्यान शिक्षण दिवपाच्यो शाळां आमकां हातांच्यो बोटांचेर मेजपां इतल्यो दिश्टी पडटात हाच्या फुडें वचून हांव अशें म्हणन की मराठी भाशेंतल्यानय शिक्षण दिवपी शाळाय बी आज कमी जायत गेल्यो आनी ह्या भाशेचेर कोंकणी जावं मराठी ह्या भाशांचेर इंग्लिश भाशे भाशेन प्रभुत्व मेळयलें आनी आज ह्या पाश्चिमत भाशेन भाशेक लागून आमच्यो कोंकणी जावं मराठी ह्यो भाशा फाटी पडत गेल्यो इवन ह्या कोंकणी आनी मराठी भाशेचेरूच आमची संस्कृत भाशा ही जी आसा देववाणी ही अवलंबून आसा ती बी फाल्य फाटी पडटना आमकां दिश्टी पडटा आनी ह्या तिनूय भाशांक लागून आमची संस्कृती पुर्णपणे इबडावन इबाडलां अशें हांव म्हणपाक अशें म्हणन अशें म्हाका दिसता